हमर पहिला अनुभव ऑडियो बुक के रहल से ओहिमे कोनो किताबके हम सुनिके पूरा समझ सकै छी किताब पढ़ेमे बहुत समय जादा लग जाइ छै आ कोनो दोसर काम न कऽ सकै छी जबकि आडियो बुक सुने समय कोनो काम कर सकै छी केनहो दुसरो जगह ध्यान दे सकै छी खाली सुनेके लेल कानमे हेडफोन के जरुरी होइ छै जाहिसे हम ऑडियो बुक कोनो किताबके औडियो बुक जल्दी से पूरा कर सकै छी लेकिन वएहे किताब पढ़ेमे हमरा जादा समय लग जाइत छै